भलायकी विभागांत भ्रश्टाचार हें आसाच आसा हें भलायकी विभागांतूंत न्हय तर हांव तर म्हणटलें सगळ्यां सरकारी विभागांत भ्रश्टाचार आसा भश्ट्राचाराचो एक म्हणल्यार जायते फावटी आमच्या गोंयांत जी एम सी जें हॉस्पिटल आसा वा सरकारी जीं हॉस्पिटलां आसात थंय नाम नामनेचे लोक जे आसात म्हणल्यार पॉलिटिकल लिडर जावं वा जांकां नांव आसा वा जे जांकां लोक चड वळखता वा ते पयशेकार आसात तांकां उपचार चड बरे तरेन दिता आनी बऱ्या प्रमाणान बी दिता आनी तेवूय बी एक रुपया घेनासतना आनी तांचो तांचो कॅर बी बरो घेतात जायते फावटी अशें बी जाता जांकां खरी गरज आसता जे मरणाच्या धर्नेर पावल्या तांकां एक एक फावटी आनी जो तो जर मनीस एक गरीब आसा वा ताका कोण वळखना वा ताजी वळख पळख ना वो व्हडलें नांव ना जाल्यार एक एक फावटी तांकां बॅड दिवपाक बी फाटी सरतात आनी जर तर तुका नांव जर नांव आसा पयशे आसा पॉलिटीकल लीडर आसा वा बरो पयशेकार आसा बिजनस आसा जाल्यार सरकारी भलायकी विभागांत चडांत चड तांचे उपचार चड बऱ्या तरेन जाता आनी बऱ्या प्रमाणान जाता आनी बॅड बी ना जाल्यार तांकां कशेंय करून अर्जंट सोदून तांची वेवस्था केल्ली जाता बट ताचे जाग्यार जर गरीब मनीस आसत जाल्यार तांचे कडेन खूब वायट तरेन उलोवप तांकां तापोवप आनी तांकां एक एक फावटी बॅड बी दिनासतना जमनीर न्हिदोवप अशी बी वेवस्था आसता अशी बी जायते फावटी जाता